مُصنف اور شاعروں کی زندگی کا بیاں میں اپنے الفاظ میں بیاں نہیں کر سکتا ہوں کیوں کہ وہ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اپنے اپنی سونچ کو ایک الفاظ میں بدل کر دُنیا کے سامنے پیش کرنے کی کیوں کہ میں بہت قریب سے دیکھا ہوں میرے ایک پڑوسی تھے جو بہت محنت کرتے تھے دِن رات لیکن اُن کی اتنی عمر گزر گئی آخری میں اُنہوں فوت پانے سے کچھ چند مہینے پہلے اُن کو کئی لوگ اُن کو پہچاننا شروع کرے اُن کی ایک پہچان آ گئی اور اُن کی کتاب بنی جو بہت مشہور ہو گئی